आसामनि फालांगि आसामनि फालांगिआव गोबां फालांगि दंङ बे फालांगिनि गेजेराव बर'फ्रा बांसिन माइखौ गायो बबेबा हाया मोजां बबेबा हाया गाज्रि गाज्रिनि जायगायाव माइआ गायबाय सोरनाबा दैनि प्रब्लेम सोरनाबा बान्दोनि प्रब्लेम

दा बर' आसामनि गेजेरावबाबो बर' एलेखायाव बर'फ्रानो बांसिन माइ गायो आरो हाग्रा एलेखायावथ' बिदिनोसै फरेस्ट दिपार्टमेन्टनि जाय आन्दाराव गायदों बे एफा एनै मोनदों बेफोर गायनायफ्रा मोजां जादों आरो माखासे हाग्रा सेरनि माइ गायनायफ्रा मैदेरफोरजों नांलाय खमलाय जानाय जायो हरफ्रावबो बिदिनो दावराव दावसि थिं बायदिसिना बुनानै होखारहरो सोरबा बम गावगारनानै होखारहरो आरो माखासे गारि बायनायफोर सोरबा फाइनान्सआव लाबोयो फाइनान्सआव बहुद प्रब्लेम फैयो मान्थलि खामायनो हायाबाबो सोरबा सल्ल' हाजार टेर' हाजार सोरबा सारे बार' हाजार हरनांगौ जानानै फैयो मान्थलि आरोबाव जुदि हरनो हायाबा गोबां जेंना फैयो रायजानांगौ जाना फैयो बिजनेसआव मोनफ्रोमबो बिजनेसआनो सुबिदा बायदि जाया खर' दांनानै खाफाल दांनानै फैसाफोरखौ बाहायनांगौ जानानै फैयो बा हरनांगौ जानानै फैयो दा मा खालामनो बिजनेसनि सोमोन्दैनो बयबो गाबनांगौबो मिनिनांगौबो जाना फैयो दखान हो दखानफ्राबो बिदिनो सोरबा हाब्बाय थाबाय जाबाय थाबाय दिनै होगोन गाबोन होगोन होन्नानै गोबां बाखि खालामलाङो दिनै फिसा फिसा गारि बाय फिलफिलिखौनो बाय अट' बा टट'खौनो बाय बेफोरबो बिदिनोसै सोरबा पेसेन्जारजों बोनानै जायो जुदि कनटेक्ट नाम्बार गैयाबा ओंखामानो रानलांङो लाइनाव थाबाबोथ' हिसाब गैयि गारि इनकामानो गैया दुइस' देरस' हाजिरायानो फैया जायहा मानसि बोआलासिनो जुदि खनथेखिआ माल बोयोबा सानसेयाव सोरबा फास्स' सोरबा आदस' सोरबा नयस' सोरबा हाजार थाखा इनकाम खालामो दैलि जायहा खस्थ' खालामनो बायो एबा स्टेनदार्दआव थायो बेफोरहा टट' बायनानै बारा खामानियाव गैया मुथते लाभ बेनिफित गैया परिस्र'म खालामनांगौ अब्लासो फैगोन आरो दा मैगंनि फालांगिआव फैदो मैगंआवबो बिदिनोसै बर'फ्रा बारा बिजनेसाव हाया मैगंनि सोमोन्दै गोबां खस्थ' खालामनांगौ जानानै फैयो मोसौजों जायहा एवगोन गोबाव सम लायो जायहा ट्रेक्ट'रजों एवहोगोन बियो गुसुं समजोंनो हायो बिजनेसाव फालांगिआव दा फालांगिआथ' बर'फ्रा गामियाव थागिबिफ्रा साधारन हिसाबैनो मावो हथाथ जेरै दि इउ पि इउरिया बायदिसिना होआ आरो गुबुन हारिफ्रा मैगं थाइगंनि सोमोन्दै मावोब्ला प्रथमावनो ट्रेक्ट'रजों एवहोबाय सर्टकार्टयै आरो गोबोरखि खावसे दि इउ पि खावसे आरो इउरिया खावसे होबाय आरो बायदिसिना सरकारि पद्ध'टिजों मावो इसे बेनिफित खालामनो हायो नाथाय जानो गियो गोबांआनो जानो गिब्लाबो जानांगौ बायध'ता मानो होनबा बर'नि एलेकायाव बर'फ्रा बांसिनानो आबादखौनो मावला गुबुन हारियासो बांसिन आबाद मावो बेनि हिसाबैनो बायध'टा जाबाय दा जानांगौ दा बेजों लोगोसे माखासे प्रब्लेम जाबाय देहानि बायदिसिनानि

बेफोर थांबाय आरो दा फैदो बर' हिन्जावफोरनि फालांगि सि दानानै फान्नाय बिसोरबो बयबो बेखारलाय बेखार हिसाबै बयबो गोसोखांङो गोसोखांनायलाय दखानानो जेव जेव जाबाय बिसोरहाबो प्रफिट गैया सिन्था खालामनांगौ जाना जाबाय दा फालांगियावनो गोबांआनो खस्थ' खर' दांनानैसो खामानिखौ मावनांगौ जाना फैयो दा सिन्था खालामबाबो जाया बेफोरनि गेजेरजोंनो थांना थानांगौ जाना फैयो आरो माखासे गैथारि लेभेल जेरै अमा गोदानाय एबा ना फान्नाय मालायनि जिउखौ फोजोबनानै फालांगि खालामनाय बेफोर जाहैबाय फोनांजोबनो हाबासो हाजिरा फैबाय फोनांजोबनो हायाबा हाजिरा फैया बेफोरना गोबाव समनि बिजनेस नंङा सानसेनि बिजनेस

मोनफ्रोमबो बिजनेसआवनो गासैबो खस्थ' सिन्था खालामनांगौ जानानै फैयो दा एम्फौ फिसिनायष एम्फौ फिसिनायाबो जुदि गावहा जुदि हा गैखायाबा खमसे खम पसिस बिगा थ्रिस बिगा हा नंङाब्ला एम्फौखौबो फिसिनो हाया गावनि हायावनो गाव एवनानै गावनो इन्दि बिफांखौ फोआबा एम्फौखौ फिसिनो हाया मालाबाबो उन्दैयाव उन्दै समावथ' बारा नांङा बिजौ गोरलैनि बिलाइखौल' इसे इसे होबानो जायो नाथाय सात दिननि उनावनो गोबां बिलाइ जायो बिलाइखौ खानो थाखाय सानै साथाम नांगौ हाजिरा होनांगौ बेखौ आरो मुथा मुथा खानानै दान्दायाव आलायै आलायै होबासो एम्फौआ मोजां रोखोमै जानो मोनो आरो बेवहायबो बेनि खिनाय बेनि हासुनाय जुदि फोसाबाबा बे मोजां जानाय नंङा बिदिनो सानफ्रोमबो फोसाबनांगौ आरो गोदान गोदान बिलाइ होनांगौ बिदिनो गैयाबाबो पन्द्र' दिनसो नांगौ फानजानाय जानो बेनि उनावसो फाननो हागोन जुदि गाव हारसिं फानोबा बेबो फोनांजोबनो हानाय नंङा मोनफ्रोमबो साफ्रोमबो फालांगि मानसिखौ कन्टेक्ट खालामनानै जुदि हरोब्ला आरो फाननो हागोन आरो कन्टेक्ट गैयाबा ओरैनो रुंगार जोबगोन एम्फौआ दा गारि फाइनान्सआव लाबो गारि फाइनान्साव लाबोयोब्लाबो गोबां खस्थ' बुहुद खस्थ' दा मानसिनि गेजेरावनो खस्थ' होननाया जोबा जायहा साख्रि मावो साख्रि मावनायाल' बुंनो थाङोब्ला सुखि सान्थि आरो दान मोनफ्रोमबो दरमाहा मोनो खामानि दंब्लाबो गैयाब्लाबो दरमाहाखौ मोनगोन आरो माखासे कम्पानि दं जेरै जोंनि चिरां दिस्ट्रिक्टनि गेजेराव बि आर पि कम्पानि दं बि आर पि कम्पानिआ जाहैबाय ओरै बङायगाव रिफाइनारि पेट्र'लियाम दा बे जाहैबाय उखुन्दैनि थाखाय माखासे आबहावाया गाज्रि जायो नाथाय बेफोरखौ नायोब्ला माखासे हाजार हाजार मानसिफ्रानो रान्नानै थानांगोन एबा साख्रि गैयि जागोन बेखारा बांसिन जागोन बेखार जायोब्ला मानसिया मा मावगोन मा मावा मोजां मानसिब्लाबो माब्लाबा अभाबाव आखल गाज्रि जायो गोनां जायो दा बेफोरखौ मावनांगौ जानानै फैफ्राङो

सोरबा गथ'आ लोमजानानै दं सोरबा बिसिया लोमजानानै दङ हस्पिटालाव थाङोबा सानसेयावनो बेसेबां थाखा नांगौ जेनेबा फिसा बेमारबाबो गैयाबाबो हरसेयाव टिन सारि हाजारथ' नांखागौ दा बेफोरखौ अभाबावनो आखल गाज्रि जायो होन्नाया सोरबा मोसौ खावफ्रांङो सोरबा जायखि जाया खावफ्रांङो बेयाव बुजानांगौ जानानै फैयो खैफोदसो गोग्लैयो बेनिखायनो कम्पानिफोरा थांनांगौ आरो हायोबा गोदान कम्पानि लाबोबाव जेरै पावारफ्लान्ट प्रजेक्ट जाहाथे बेखार समयस्साफ्रा समाधान जायो माखासे सल्भ जायो बेनि थाखाय लाबोनो हायोब्ला मोजां बयबो रायजोआनो ज' जानानै जुदि हांख्राय हरोब्ला मोजां जागौ आरो बरफ्रा गोदो बाहेरायाव खारनो रोङामोन गुबुनारिनि राव रोंङामोन दा रोंनानै रानानै गुबुन हारिनिबो राव रोंहांबाय बाहेरायाव थांनानै मानसिफ्रा स्मार्ट जाबाय गाव हारसिं थांग्रोनानै माखासे मानसिखौ लांफानो हानाय जाबाय दा बाहेरायावनो सोरबा बिसि फिसा लानानै जायो आरो जायहा मोजां सुबिदा बायदि मोनाखै बेफोर ओंखारबोबाय न'आव थाफैबाय बिदिनो सोरबा मोजां मानसिया जुदि लिंहरफिनबाय अबेबा खामानिया मोजां दंबा लिंहरनानै कम्पानिफ्राव सोबाय मोजाङै जाबाय मोजाङै मावनानै थाबाय दा बेफोरबायदि बर'फ्राबो फ्राय मोजां लाइनआव फैगासिनो दंङ आरो जेसेबां मोजां जालांगोन गामियावबो एसेबां मोजां नुगोन न' बां गासैबो समायना रमायना लुनो हागोन दा बयबो गावबागाव लामाखौ गावबागाव नागिरोबा बिमा बिफानि सायाव जुदि सोनाराब्ला गावनि लामाखौ गाव नागिरोब्ला बयनिबो थाखाय मोजां सोरबा मोजां मानसि मोजां न'खर लुदोंबा मोजां न' लुलांदोंबा बेफोरखौ बयबो मोजां मोनो मोजांखौनो नागिरो मानसिफ्रा बयबो मोजां जानायानो मोजां बुहुमनि थाखाय